जीअं त असांजे देश मे अनेक प्रकार जी ज़ातियूं धर्म आहिनि मुस्लिम थिया महाराष्ट्रियन थिया सिंधी थिया अलॻि अलॻि धर्म में रही करे पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि जीअं सिंधी जीअं न थिया साड़ी पाइणु वॻा पाइणु वेशभूषा धारणु कंदा आहिनि मुस्लिम थिया उहा कुरता पजामा पाए करे बुर्खो पाए करे पंहिंजे कल पंहिंजे धर्म खे अॻियां आणींदा आहिनि ऐं जीअं महाराष्ट्रियनि थिया उहे पंहिंजे हिसाब सां साड़ियूं पाए करे उहे पंहिंजे धर्म के अॻियां कंदा आहिनि त इहे सभु जातियूं धर्म असांजे देश में ॾाढो प्रचलित आहे असां अगरि पंहिंजे देश जी ॻाल्हि कयूं था महाराष्ट्रियनि में जीअं महाराष्ट्र वारा छा कंदा आहिनि रंगोली ठाहींदा आहिनि रंगोली में अलॻि अलॻि रंगनि खे प्रस्तुत कंदा आहिनि ऐं रंग जी पहचान ॾींदा आहिनि त असां उन्हनि में छा सिखियो आहे रंगोली जे बारें में सिखियो आहे अऊं असां हुन खे पंहिंजे कल सिंधी कल्चर मां छा ॿुधायो आहे कीअं मणियां भरजनि कीअं बर्थ भरजनि इहो असां उन खे सेखारियो आहे त असां कुझु सिखियो आहे ऐं हुननि मां कुझु सिखियो आहे चङा त्योहार बि असां जी पंहिंजा पंहिंजा मल्हाईंदा आहियूं सिंधी सिंधी भाउर भेणियूं छा कंदा आहिनि ॾिआरी मल्हाईंदा आहिनि होली मनाइंदा आहिनि थदरी थी रक्षा बंधन थियो इहे सभु त्योहार मल्हाईंदाआहियूं मुस्लिम अगर ज़ाति जी ॻाल्हि कयूं त मुस्लिम ईद मल्हाईंदा आहिनि बकरा ईद थी रमजान थियो इन सभनि त्योहारनि खे मल्हाईंदा आहिनि महाराष्टीन थिया गुड़ी पड़वा ॾिआरी होली हिन सभिनि त्योहारनि खे मल्हाए पंहिंजे धर्म खे पंहिंजे कल्चर खे अॻियां कंदा आहिनि ऐं छा थीन्दो आह्व की मुस्लिम जाति जेके थींदी आहे उह वधीक मेहेंदी मेहेंदी वधीक लगाए पसंदि कंदी आहे त असां सिंधियूं हुननि मां छा सिखियो आहे मेहेंदी जो हुननि खां न सीखी करे असां पंहिंजे पंहिंजे धर्म में हुन खे अपनाए करे हर त्योहार ते मेहेंदीयूं लॻाईंदा आहियूं